आमच्या गोंयची संस्कृती खूब व्हडली आसा आतां भायल्या लोकांक आमी धाडूंक शकतात एक चुडटाचें बासकेट तर चुरड चुरड हाडून ताची पानां काडून तें सामकें पानां सोलून सामकें ताची बासकेट करून तें आमी भायल्या देशांत धाडूंक शकतात आनी दुसरी गजाल माडा बद्दल खूब फायदो आसता ती माडांची चुडटांची हीर काडून सारण करूंक शकता दुसरी गजाल चुडटाच्या नाल्लाचे सोडणांचे कातो करूंक शकता आनी नाल्ल आमचो खावपाक बरो कोडयेक घालून खावंक शकता आमी आनी माड म्हणटा ते माडाचे वाशे काडटात आमी घराक घालता आनी खूब उपयोगी माड येता आनी माड हो आमी देवाक फळां वापरता नाल्ल म्हणून देवाचे आनी नाल्ल हो श्रेश्ट आसा आमचो